हांवेंन धा बारा दिसा पयलीं एक कुर्ती ऑर्डर केल्ली ती कुर्ती आठ दिसां उपरांत आयली आयली ती आयली पूण ताची कॉलीटी इतली पाड आशिल्ली पयशे तर कितले म्हाका दिसले आता बरें कितें येतले पळयल्यार एकदम फालतू कोणाची वापरिल्या बशेन अशी आशिल्ली डिजायन ताचेर अर्दवटसो आशिल्ले शिवण सगळी सुटिल्ली मदीं मदीं कलर मदीं फेड जाल्लो मदीं बरो आशिल्लो पूण दिसपाक ती फोटवान काय बरी दिसताली पूण घरा हाडटगीर ती पळयल्यार एकदम फालतू दिसपाक लागली हांवेन सायज ऑर्डर केल्ली एक आयली तिसरीच ती म्हाका एकदम आवडूंक ना